ہاں سر ہلو ہاں سر آپ گیس سلینڈر ایجنسی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آپ کے یہاں سے سلینڈر بک کیا تھا تو سلینڈر آنے میں تاخیر ہو گئی کافی بہرکیف آپ کے یہاں سے ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا تھا اور انہوں نے بہت ہی اچھی اور میٹھی گفتگو ہم سے کی اور انہوں نے تاخیر ہونے کے سارے وجوہات سے ہمیں باور کرایا ہمیں بتایا کہ کیا وجوہات ہیں تاخیر ہونے کے تو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنی گفتگو ہم سے کی تو ان کا ہمیں گفتگو کرنے کا انداز بڑا نرالا لگا اس لیے میں آپ کے پاس کال کیا فون کیا تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان ہیں اور بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ آپ کے یہاں وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو بہت ہی اچھے انسان ہیں وہ بہت ہی ایمانداری سے اور بڑی ہی لگن سے اور محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں کیوںکہ ان کی بات سے مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جناب آپ کے تاخیر کی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں تاخیر ہوا بہت اچھے سے گفتگو کی اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ٹھیک ہے سر شکریہ